हाँ बोली हाँ बोलिए अरे मैम मैं ऐसा है कि ये हम छुट्टी कैसे दे सकते है आप चार दिन के लिए बाहर जा रहे हो तो पढ़ाई का है ना पूरे साल का चार दिन तो बहुत हो जाते हैं मैम

इसमें सिलेबस वग़ैरह वाली बात नहीं है क्योंकि आपका बच्चा ही पढ़ने में थोड़ा सा वीक है तो क्या है उसको भेजा भी भेजा तो देंगे हम पर क्या है कि यही ये है कि ये एग्जाम आने वाले हैं नज़दीक एग्जाम है तो अब कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो फिर हम पर कोई जवाबदारी नहीं है आपकी बच्चे अगर फैल वग़ैरह हो जाएं तो आप कहोगे कि आप आच्छा पढ़ाते नहीं इतने आपके ईस्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं चलती ती हाँ आपको उस लेना हाँ बोलिए फिर आप चार दिन के लिए जा रहे हो चार दिन में बच्चे पर बहुत ये है कि आप लोग के जा रहे हो माँ बाप के साथ जाने बच्चा और भी ध्यान जो भी कुछ रहता है उसको वो सब कुछ भूल जाता है चलो ऐसा है तो आप ले जाना चाहतीं हों ले जा सकती हो ठीक है ठीक है ठीक है ले जाना कल